हाँ हाँ भैया जी सर बताइए कौन सी आइसक्रीम हाँ नमस्ते जी बताइए कौन सी आइसक्रीम खाना चाहेंगे आप हाँ है वो हाँ वो भी है वो लगभग आपको मिलेगा फाइव हंड्रेड का हाँ फाइफ हंड्रेड का मिलेगा उसमें भी है उसमें चॉकलेट फ्लेवर का है पाइनएप्पल है इश्ट्रॉबेरी है तो सब का रेंज जो है उसका रहेगा दो सौ के प्लस रहेगा दो सौ बीस दो सौ चालीस वो कस्टमर के हिसाब से होता है कि पाउंड के हिसाब से होता है कि आप एक पाउंड का लेंगे मुझ से तो हाँ फाइव पाउंड का लगभग आपका हो जाएगा तीन चार हज़ार तक हाँ सर हाँ तो मेरे बेटर हैं तो जैसे कि आप ले लीजिए आपके फ्लेवर के है ना कि आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है जैसे पाइनएप्पल हो गया इस्टाबेरी हो गया हाँ चोको की सर वो लगभग जाएगा आपका वो तीन सौ रुपये पाउंड है वो हाँ सर उसमें आपको आइसक्रीम आइसक्रीम है जैसे कि कई आइसक्रीम है जो आपको आइसक्रीम पसंद हो वो नाम बताइए मैं उसको मतलब बता दूँगी चलिए थाेड़ा कम वैसी कर लेंगे क्योंकि आप मेरे रोज़ के ग्राहक हैं ना इसी लिए

हाँ

चोको का हाँ ठीक है सर तो हम चोको वाला जो है ठीक ठाक लगा दिए जैसे कि तीन तीन सौ रुपये है तो आपको दो सौ अस्सी का हम लगा देंगे

और है जैसे डेरीमिल्क का है किटकैट का है इश्टाबेरी है और इसके बाद कई फ्लेवर है नए

डेरीमिल्क का लगभग सर आपको महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें जो है हमारी कंपनी जो है ना डेरीमिल्क मिल नहीं पा रहा है उसकी वजह से वो कंपनी लगभग हम को लग रहा है जो आपका सौ ग्राम का रहता है वो आपको पंद्रह बीस रुपये का मिलेगा उसके हिसाब से देखा जाए तो एक आपका जो बड़ा वाला है तो वो लगभग हंड्रेड रुपीज का एक मिल जाएगा आपको

हाँ हाँ हाँ हाँ जी सर हाँ ठीक है तो सर ये हाँ तो ये डिलीवरी आपके घर हाँ वो ठीक है सर आपका ओनलाइन ओनलाइन हाँ सर

ठीक है सर हाँ सर वो ताे है तो वो कर लेंगे तो ठीक है सर कोशिश करेंगे कि हम अप ठीक है सर तो हम आप पंद्रह बीस मिनट मिनट में सर हम आपके यहाँ पहुंचा देंगे ओके ओके ओ ओके ओके ओके सर ओके